औ हेल' औ औ औ औ औ औ औ औ औ बे बै माबा मुन रेजर्दआव मुन रेजर्दनि आतसा ओमफ्राय

आदसा सबथासे बा दसदिन आतसा जायखिया नोंसोरो जायखिया नोंसोरो जेन'बा बुख खालामबानो जाबाय आरो दा नोंसोरो साबेसे मासे दा नोंसोरो मुन हथेलाव रिजर्दआव बुख खालामनानै दोनखाबानो जाबाय आरो नोंसोर खयजन थागोन खयजन थागोन बेखौ बुख खालामबानो जाबाय आरो बुख खालामनायखौ बुख खालामनायखौ औ औ औ औ जायखिजाया नोंसोरो देथखौ फिक्स खालामदो नोंसोर माला फैयो देथखौ फिक्स खालामनानै खिन्थाबानो जाबाय औ गासिबो माने ओरैबादि जानाय लोंनाय गासिबो मोनसे दामावनो जाहै जोबगोन आरो जेन'बा नोंसोर सयजनबा इसे खमाव दिस्खाउन्टबो होनो हागौ जायो बेखौ जायखिया नोंसोरो फैगोरबानो जाबाय आरोना जायगायाव जायगायाव फैगोरनाय जेनेबा बेरायनायफ्राव जेनेबा जायगा मिथि थाराखैबा जेनबा जोंनि मानसि गाइद थागोन आरो बा नोंसोरखौ बेराय होनाय जेबो नङा जेबो सिनथा खालाम नाङा गासिबो सुबिदायानो जाजोबगोन ना औ दे दे औ औ औ औ दे दे दे औ जाबाय